नवसिखुआ सबके हम समझाबै छिए कि जइसे बारिशमे ज्यादा धूपमे पौधा लगेलापर पौधा गलि जाइ छै पौधा समयपर ठीक टाइमपर लगाबैके चाही नवसिखुआसब की करै छै कि बारिशमे लगा दै छै ज्यादा धूपमे लगा दै छै एहिसँ ओकरा बच्चाके जड़ि रहै छै ओ ज्यादा विकसित नहि हो पबै छै इएह कारण हइ कि पौधा सबके नवसिखुआसब सीखि ले कि समय समयपर पौधाके लगाबैके चाही एहिसँ ओकर विकास ज्यादा होइ